میری عمر میں سب سے بڑی ٹیکنالوجی کی تبدیلی یہ آئی تھی کہ بٹن والے فون سے ہم لوگ اینڈرائڈ پہ آ گئے بٹن والے فون میں دور دراز کے لوگوں سے یا جو دو ہمارے ملک سے باہر رہتے تھے ان کے ان سے بات کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی اور پہلے صرف ہم میسج ڈال سکتے تھے وہ بھی بڑی مشکلوں سے جاتا تھا لیکن اینڈرائڈ فون کے آنے کی وجہ سے میسج اور ویڈیو کال کی فیسلٹی ہو گئی اس کی وجہ سے ہم دور دراز کے بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی بات کر سکتے ہیں بنا کسی جھجک کے اور ویڈیو کا ویڈیو کال کی وجہ سے ہم ایک دوسرے بھلے ہی ہم ایک دوسرے سے کتنے بھی دور ہوں ہم ایک دوسرے کی ایک دوسرے کو دیکھ کے بات کر سکتے تھے بات کر سکتے ہیں اور ہمارے پہلے پہلے کے بٹن والے فون میں اتنا کچھ

اینٹرٹیلمنٹ کا ذریعہ نہیں تھا اور اینڈرائڈ فون میں طرح طرح کے گیمز اور انٹرنیٹ براؤزنگ کی وجہ سے ہماری زندگی آسان ہو گئی ہے